ایک بار میرے اسكول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا تب میں نے وہاں اسٹیج پر گانا گایا تھا اپنے ٹیچرس كے لیے گانا گایا تھا میرے ٹیچرس بہت خوش ہوئے بہت اچھی آواز لگی انہیں اور بہت سانگ پسند آ رہا تھا فر وہ وہ وہ تو میرے ٹیچرس بھی ساتھ اٹھ كر گانا گانے لگے اور پھر میں بیچ میں سے سانگ بھول گئی تھی تھوڑا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے وہ لیركس یاد آگئی یاد آگیا پھر میں بہت اچھے سے میں نے وہ پورا سانگ گایا بہت اچھے سے سانگ گایا میں نے اس كو سننے كے بعد میرے ٹیچرس پھر بہت زیادہ مت پوچھ بہت زیادہ انہیں بہت پسند آیا اور پھر میں نے بہت اچھی طرح وہ سانگ پورا گا دیا جب یہ اسی طرح یہ میری زندگی كا ایک یادگار تجربہ رہا